ہیلو ہاں پیزا گیلری سے بول رہے ہیں جی سعد بھائی میں ایکچولی پوچھنا چاہ رہی تھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آڈر دیا تھا ہاں آپ آپ نے نہیں لیا تھا آپ کے شاید اسسٹنٹ نے لیا تھا او کے تو مجھے بتائیں گے کیا ہاں میرا آڈر جو میں نے ہاں منس ایکچولی اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی بھائی جی جی ہاں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ پچھلی بار بتا رہے تھے کہ آپ موموز اور اور فش فلے جو ہے تو رکھنے والے ہیں آپ کے مینیو میں ایڈ کرنے والے ہیں تو وہ شروع ہو گیا کیا اچھا تو کون سے مے موموز ہیں اچھا فرائڈ اور اسٹیم دونوں ہیں اچھا اور چکن ہے او کے اور اور ویج ہے بس یہی دو آپشنز ہیں اچھا او کے ابھی فش والے نہیں شروع کیے ہیں او کے او کے ٹھیک ہے اور فش فلے اچھا او کے ہاں تو سنیں نا بھائی مجھے ایک ایک ہاں ایک آڈر رہے گا فش فلے کا ایڈ کر دیجیے اس میں ہاں پچھلے والے میں ہی ایڈ کر دیجیے اور ایک اسٹیم مومو چکن مومو اور ایک فش مومو اور سوری ہاں ہاں ویج مومو کریکٹ ہاں فرائی فرائی ہاں او کے ہاں اور بھائی اس پلیز وہ پیزا کے ساتھ پچھلی بار آپ نے کچھ آریگینو کے بالکل سیشے نہیں تھے تو مجھے چلی اور آریگینو کے کچھ ایکسٹرا پیکیٹس ڈال دیجیے گا ہاں کوئی بات نہیں میں پے کر دوں گی ہاں ہاں ٹھیک ہے او کے تو آپ اسی میں ایڈ کر دیجیے ہاں اور فائنل بل مجھے واٹس ایپ کر دیجیے تو میں آن لائن ٹرانسفر کر دیتی ہوں ہاں ٹھیک ہے او کے شکریہ اللہ حافظ